मंझंदि जी खाधे में त मांखे ॿ भाॼियूं खपंदी खपंदियूं आहिनि जीअं की सेल भाॼी थी वेई हुन सां गॾु साई भाॼी थी वेई या त पोइ दालि बसर थी विया या मखानी दालि थी वेई उहो माना मंझंदि जो हैवी ही खपंदो आहे ताकी हुन सां गॾु चिप्स वग़ैरह हुजे पापड़ हुजे चांवर हुजनि सलाड हुजे ऐं एतिरो ही राति जो लाइट वणंदो आहे जीअं लाइट खे फ्राए चांवरसि थी विया ख़ाली दालि चांवर थी विया या त पोइ टे दाली दालि ऐं चांवर या पोहा बटेटा या त हिकदमि सफ़ा उपमा ठही वेंदो आहे जीअं की इअं सॼो लाइट लाइट खाधो ई राति जो वणंदो आहे कॾहिं कॾहिं सलाड वणंदो आहे ख़ाली कॾहिं ख़ाली फ्रुट खाईंदा आहियूं रोटीअ में राति जो ॾाढा घटि वणंदो आहे ऐं सुब मंझंदि जो त हिकदमि हैवी हिकदमि भरपुर हुजे ॾुध वुध हुजे मस्तु ऐं राति जो सफ़ा लाइट